हैलो हां जी तुसें बोटां रक्खी दियां ते में पुच्छना हा में पुच्छना हा किन्ना रेट ऐ उं'दा अच्छा ते मेरे कन्नै पंदरां बंदे होने असें शामीं बेल्लै आना तुस साढ़े ताईं कोई चार पंज हारियां बोटां लेई लैनिया फिक्स रक्खेओ खरी कोई निं पंज ज्हार अस देई ओड़गे तुस इक कम्म करेओ कि फिक्स दे स्हाबै मतलब रक्खी ओड़ेओ ठीक ऐ बंदे हैन पंदरां हारे हां जी बिच्च बच्चे बी हैन बिच्च जनानियां बी हैन बिच भाई बी हैन असें कोई आना कोई पंज छे कोई चार पंज बजे कन्नै चलो ठीक फ्ही में कट्टन लगी आं ठीक ऐ